जेना कि अथि छै फूलके गाछ छै हरेक तरहके फूलके गाछ छै आमके अथी अरहुलके गाछ छै गेन्दाके गाछ छै तीराके गाछ छै सभ चीजके हरेक तरहक गाछ छै हम रोपलहुँ हम बहुत परेशानी भेलहुँ आदमी सभसँ जानकारी लेलहुँ आदमी सभ कहलक जे एतुक्का मिट्टिये खराब छै बहुत हम कोशिश कयलहुँ आदमी सभसँ पुछलहुँ जेना कि अथि करबै बढ़बैके लेल हम आगू बहुत किछु कयलहुँ कोशिश कयलहुँ हमरा बूते नहि अथी भेल जेना कि फूलके गाछ छै आम अरहुलके गाछ छै गेन्दाके गाछ छै तीराके गाछ छै सभ चीजके गाछ छै तहन जेना कि अपन बहुत आगू ओकरा बढ़बैके लेल आगू कयलहुँ आदमीके पुछलहुँ तऽ ओ जेना कि सूखि जाइ छलै तऽ सूखि जाइ छलै तऽ ओइ पीछे हम अथि कयलहुँ आदमी सभके पुछलहुँ तऽ कहलक जे एतुक्का मिट्टिये खराब छै जेना कि फूलके गाछ छै हरेक तरहक फूलक गाछ छै अरहुलके गाछ छै गेन्दाके गाछ छै गुलाबके गाछ छै तीराके गाछ छै हरेक तरहके सभ चीजके गाछ छै हम जेना कि ओतऽ ओकरा आगू बढ़बैके लेल लाख कोशिश कयलहुँ रोपलहुँ तऽ ओ सूखि जाइ छलऽ सूखि जाइ छलै तऽ हम बहुत तरहके से ओकरा कोशिश कयलहुँ आगू बढ़बैके लेल तऽ ओ अथी भेल ओ भेल तऽ अपन नहि हम अथी कयलहुँ